बाइक सालायनायाथ' आंनि उन्दैनिफ्रायनो मोनसे हबि बायदि बिराद मोजां मोनखायोमोन आङो उन्दैनिफ्रायनो बिराद सानखायोमोन आङो गिदिर जाबाथाय बाइक सालायगोन मा सालायगोन ओमफ्राय बाइक सालायनानै बहुदखिनि मोजां नाङो नुयि जायगाखौ नुहैयो गोसो बायदि थांनो हायो गोसो बायदि नायहैनो हायो गोसोफ्रा गाज्रि नांबा आङो बाइक लानानै ओंखार लाङो बहुदखिनि मोजां नाङो गोसो गोजोननाय मोनो ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो खायफाफोरजोंबो गाज्रिबो मोनजायो देसुन गाज्रिबो बुङो खिन्थु आं बेफोरखौ जेबो साना आङो बाइक सालायनानै मोजां नाङो आं जेखौ मोजां नाङो आं बेखौनो माबायो माने बाइक सालायनानैहा मोजां नाङो नालाय ओंखायनो आं बाइक सालायो मालाया मा बुङो आं बेखौ माबा खालामा खालि आं मोजां सालायनांगौ मोजां थानांगौ गावनि गोसो खुसि गावनि गोजोनखौ बयहाबो माबानायनि मोनथाय दङ ओमफ्राय मोजां मोजां जायगा नायहैनो हायो गोसो बायदि गोसो बायदि नोङो मा होनो जायगा नायहैनो हायो मोजां मोजां जायगायाव थांनो हागोन नोङो बाइकजों माने मोजां नाङो आरो